मोनबाङै ओंख्रि होनबाथ' जोंहा बर'वाव मेरला दङ जेरै अनला ओंख्रि नार्जि ओंख्रि मैथा बांगाल मैथा नोरसिं आमफ्राय बिदिनो माबा माबि झाला फुदुंलाबायनानै जायो आरो हाग्रानि बायदि सिना मैगंफोर मैद्रुफोर आमफ्राय जेनबा नार्जिखौनो होनदो मोनबाङै ओंख्रि होनोबा नार्जिखौथ' जेनबा फाथो फोलायलायनासो फाथो फोनायनि उनावसो फोराननानैसो अमाजों जायो खारै खारैयाबोथ' मोनबाङै आमफ्राय बेफोरनोसै आरो मोनबाङै बेसादाव गोलैनाय जाहैबाय